म्हाका खावपाक खूब आवडटा ताका लागून हांवेन एक रेस्टोरंटांत वचपाचें थारायलें आता रेस्टोरंटार खंय वचो हो प्रश्न म्हाज्या मनाक येवपाक लागले हांवे म्हज्या इश्टाक फोन केलो आनी विचारले की तुका खंनचे अशे रॅस्टोरंट खबर हा जे जाग्यार म्हाका बरें मेळटले बरें जेवण मेळपा शकता तांणे सांगले म्हाका एक रॅस्टोरंट अशें आसा की थंय ऑफर बीन मेळटा म्हाका दिसले ऑफर आसा हांव वचून पळयचें म्हण हांव गेले पण त्या दिसा ते रॅस्टॉरंट बंद आशिल्लें कितें करूं तें कळ्ळें ना म्हाका हांवेन ते वेवस्थापकाक फोन केलो आनी ताका विचारले तुमचे रॅस्टोरंट केन्ना ओपन जातले तर तो वेवस्थापक म्हणपा लागलो आमचे रॅस्टोरंट हे सांजेच्या वेळार ओपन जाता म्हाका खूब बरें दिसले आनी हांव सांजेच्या वेळार आठ वाजता हांव गेले आनी त्या रॅस्टोरंटाक खूब गर्दी आशिल्ली म्हाका बसपाक मेळना हांवेन तशेंच घरा आयले परत वेवस्थापकाक फोन केलो आनी ताका सांगले तुमचे रॅस्टोरंटान हांव वचून आयले पूण म्हाका थंय बसपाक जागो मेळूना वेवस्थापक म्हणपा लागलो ताका लागून तुका पयली आरक्षण करपाक पडटले हांवेन आनी वेळ काडूना हांवेन तेन्नाच ताका सांगले की म्हाका आनी म्हाज्या इश्टा खातीर एक जागो आसक्षण करून दवर आनी तांणेन म्हाका रातचे धा वरांचेर एक आरक्षण करून दवरलो आनी हांव म्हाज्या इश्ट आनी इश्टीणी वांगडा त्या रॅस्टोरंटार गेले थंय खूब बरें बरें पदार्थ केल्ले आशिल्ले आमकां मेळ्ळे खरेंच ताचो आस्वाद घेताना खूब बरें दिसले कारण थंयचे जेवण दवरले किंवां तो पदार्थ आशिल्लो तो वेगळोच मिन्स रूचकर आशिल्लो आनी तें पळोवन खरेंच बरें दिसले की म्हाज्या बाजूकय बी अशे रॅस्टोरंट आसा ज्या म्हाका बरें दिवपाक शकता आनी आमी खूब खाल्ले बरो दिस गेलो आनी अशें आमचे जाले सगळे जेवण बी जातगीर आमी काउंटराचेर गेली आनी थंय बील करपाक वेवस्थापका सांगले आनी तांणे आतां आमकां ऑफर दिल्ली की आमी तेंच्या रॅस्टोरंटान नवी म्हणून ताणी सांगले तुमकां ऑफर आसा पंचवीस पर्सेंट तुमकां ऑफर मेळटली हे पळोवन खूब बरें दिसले पूण ऑफर कित्याक लागून आशिल्ले हे आमकां खबर नाशिल्ले तेन्ना कळ्ळें आनी आमी आमचे पे केले आनीक बॅक घरां आयली